हेलो रौनक जी बोल रहे हैं तऽ कहलहुँ हम अयलहुँ हँ दिल्लीसँ कहलहुँ जे सुनलहुँ हँ अहाँके बिहारमे फेमस छै बिहार यौ ओहिमे भोजन सबमे सुनलियै हँ हेयौ सुनलियै हँ तऽ बा बिहारमे सबकिछु नामिये चलैत छै तऽ आब अहींँ ने कहबै बिहारमे की की फेमस छै हम तऽ अयलहुँ हँ दूरसँ अहाँके गाँव चलि कऽ नहि आब हम तऽ अयलहुँ हँ दूरसँ हमरा नाम याद रहतियै तऽ हम कहबे ने करतहुँ सुनलियै हेयौ तिलकोरा सुनलियै हँ ककरो मुँहसँ बगलमे तऽ ई की की ई की होयत छै तिलकोरा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कहलहुँ तऽ ओहिमे की माने मेंजन मे की सब देल जाइत छै मेंजनमे जेना तिलकोरा सुनलियै जे चक्का होयत छै ओ तऽ अहाँ कहलियै भुजिआ दिअ हमरा ओकर फड़ऽ दिअ मने चक्का दिअ तऽ हमरा नहि कहलहुँ

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तखन तऽ अहाँ लग तऽ अयलहुँ हँ तखन तऽ जरुरे टेस्ट होयतै तहन तऽ बिलकुले अहाँ लंग अयलहुँ हँ तऽ आब अहाँ तऽ जे करियै अहाँ बाह वाह यौ हँ हँ बस बस बस बस बस खेनऽ रहियै एक बेरा आएल रहियै ने मधेपुरा तऽ मधेपुरामे अबैत काल हमरा हमर दोस्त सब मिल गेल रहऽ तऽ ओ लिट्टी चोखा हमरा बड़ा मनसँ खुएलक तऽ तऽ सुनलियै यौ पेरा अहाँ सबके दिशा मिलैत छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बिल हँ यौ हँ यौ किआ नहि किआ नहि किआ नहि अहाँ कहलियै यऽ तखने तऽ हम तऽ एतेक दूरसँ हम अयलहुँ हँ अहाँ लग हँ ठीक यऽ ठीक यऽ तखन कहलहुँ ठीक ठीक यऽ